जयपुर ज़िले में सबसे पहले राजा जय सिंह जी ने शासन किया था उन्ही के माध्यम से जयपुर ज़िले का इतिहास बना उन्होंने जयपुर ज़िले का निर्माण किया उसकी खोज करी और वर्षों तक यहाँ पर अपना राज किया और प्राचीन काल की काफ़ी सारी ऐसी घटनाएँ हैं जो की राजा जय सिंह जी के हुनर को व उनकी काबिलियत को दर्शाती हैं